मुंहिंजो फ़ेवरेट फुड आहे चाट पानीपुरी भेलपुरी दहीपुरी सेवपुरी ऐं मां इहो सभु हिकु ई जॻह ते खाइण पसंदि कंदी आहियां कल्याण में मधूरिमा स्वीट्स हिकदमि सफ़ाईअ सां ठाहे ॾींदा आहिनि ग्लोव्ज़ पाए करे पाण ई सर्व कंदा आहिनि ॾाढो मूंखे हुते ॾाढो वणंदो आहे अॼु बि हलो त हली करे खाई अचूं